ہندوستانی سرکار کو متعدد چیلنجز درپیش ہیں جن میں سے دو تین خاص اہمیت کے حامل ہیں جیسے غربت دوسرا فرقہ پررستی اور تیسرا سب سے اہم فضائی آلودگی ہے ہندوستانی سرکار ان اس طرح کے چیلنجز سے مختلف طرح سے نبرد آزما ہے اور ان کو ان پر قابو پانے کی کوشش میں ملوث ہے مثال کے طور پر غربت غربت سے بچنے کے لیے غربت کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ مختلف طرح کی اسکیمیں لے کر آ رہی ہے تاکہ غریب لوگوں تک ان اسکیموں کا جو ہے فائدہ پہنچ سکے مثال کے طور پر ان کو راشن پہنچانا یا پھر ان کو گھر گھر اور مکان بنانے کے لیے ان کے لیے اسکیمیں لے کرانا اسی طریقے سے سردی اور گرمی کے موسم میں موسم کے لحاظ سے مختلف طرح کی جو ہے ان کے لیے مدد پہنچانا امداد پہنچانا دوسرے فرقہ پرستی ہے فرقہ پرستی کو ختم کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں ان کمیٹیوں کے تحت جو ہے لوگوں میں ایک اویئیرنیس ایک طرح کا پھیلایا جاتا ہے اور ان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو مختلف مختلف جگہوں پر جو ہے پروگرامس کیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ ان فرقہ پرستی جیسی خطرناک بیماری سے ان کو باہر نکالا جا سکے فضائی آلودگی بھی ایک اہم چیلنج ہے جس پر ہندوستانی سرکار جو ہے مختلف طرح سے جو ہے قابو پارنے کی کوشش کر رہی ہے اور ان میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ پانی کا کنٹرول